بچوں کو اچھی صحت کے لیے اور اُن کے اچھی دیکھ بھال کے لیے اُن کی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو صاف سُتھری جگہ پر رکھے اِسی طریقے سے جو بچے فیڈنگ کرتے ہیں اُس کی ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف سُتھرے اپنے بچوں کو فیڈنگ کرائیں اور نہلائیں بچوں کو نہلا کے رکھنے سے بہت سا سے فائدے ہوتے ہیں اُن کو صاف سُتھرا رکھنے سے بہت سے جراثیم اُن سے دور رہتے ہیں اور اُن کی ماں کو چاہیے کہ اُن کے پیر کے ناخن ہاتھ کے ناخن اور سر کے بال وغیرہ ہمیشہ صاف رکھیں بالکل بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے یہ سب کریں بچوں کو صحتیاب بنانے کے لیے یہ بچوں کو اُن کے مطابق غذا کھلائیں جو آسانی سے وہ ہضم کریں نہ کہ کوئی ہاڈ چیزیں دیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جنہیں